ہندوستانی تعلیم تعلیمی نظام دنیا کے بڑے اور متنوع تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے یہ نظام مختلف سطحوں پر مبنی ہے پری پرائمری پرائمری سینئر سکینڈری اور اعلیٰ تعلیم جیسے سی بی سی ایس سی اور آئی سی ایس بورڈ اور ریاستی بورڈ پر مبنی ہے اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں تعلیم دی جاتی ہے جو ملک کی زبانی اور ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتی ہے ہندوستان میں آئی آئی ٹی آئی آئی ایم اور ایمس جیسے عالمی سطح پر مشہور ادارے موجود ہیں تعلیمی نظام میں سرکاری اور نجی دونوں طرح کے اسکول شامل ہیں جن میں سے کچھ عالمی معیار کے ہیں جب کہ کچھ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان تعلیمی معیار میں نمایاں فرق ہے دیہی علاقوں میں اکثر اسکول بنیادی سہولیات تربیت یافتہ اساتذہ اور مناسب تعلیمی مواد سے محروم ہیں اگرچہ سرکاری اسکول مفت تعلیم فراہم کرتے ہیں لیکن نجی اسکولوں کی فیس بہت زیادہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے غریب طبقہ بہتر تعلیم مواقع سے محروم رہتا ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں تربیت یافتہ اور تجربہ کار اساتذہ کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیمی معیار متأثر ہوتا ہے کئی سرکاری اسکول اسکول بنیادی سہولیات جیسے کہ صاف پانی بجلی اور بیت الخلا سے محروم ہے جو طلبا کی تعلیم میں رکاوٹ بنتی ہے تعلیمی نصاب اکثر جدید دور کی ضرورت ضروریات اور مہارتوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے طلبا کی قابلیت اور علمی مہارتوں میں کمی رہ جاتی ہے ہندوستانی تعلیمی نظام میں امتحانات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جس سے طلبا پر ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما میں کمی آتی ہے ہندوستانی تعلیمی نظام میں اصلاحات اور بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے ان چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے اور طلبا کو بہتر تعلیمی مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں